सहरसामे छै जैतके पासमे छै मतस्यगंधामे छै मंदिरसभ छै लोकसभ जाइ छै पूजा करै छै तऽ वहाँ मेला लागै छै दिसम्बरमे एक दिसम्बरसॅं लए कऽ एक जनवरी तक मेला लागै छै ओहिठाम बड़काटाके झील छै ओहिमे नावसभ लागल रहै छै बोटसभ लागै छै लोकसभ ओहिमे घूमल फिरल सभ जाइ छै एहि पारसे ओहि पार तक पूरा मेलासभ बहुत बढ़िआँ लागै छै बहुत मेला रहै छै बहुत तरहके झूला तूलासभ चीज़ आयल काली मंदिर छै सरस्वतीजेके मंदिर छै आरों देवी देवताके मंदिर छै बहुत चीज़ छै सहरसामे घूमयके लेल अछि बहुत बढ़िआँ स्थान जगह छै तकर बाद वनगाँवमे बाबाजी छथिन तकर बाद बी विषहरि छै विषहरि स्थानमे घूमै छै लोक लोक पूजा करै छै ओकर बाद जाके दुर्गा मंदिर छै वनगाँवमे ओहोठाम दशहरा अष्टमीक बलि प्रदानसभ होइ छै पूजा पाठ केलक लोक अष्टमीकेॅं मेलो लागै छै तकर बाद बाबाजीके कुटी पर कृष्णाष्टमीमे मेला लागै छै बहुत बढ़िआँ मेला होइ छै गामक गामक लोक आबै छै देख़य लए प्रोग्रामस होइ छै कुश्ती होइ छै ओहिठाम बहुत तरहक गायकसभ आबय छै